ہاں میں نے بھگوت گیتا پڑھی ہے رامائن پڑھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میں نے بائبل بھی اکثر میں پڑ پڑھتی بھی رہتی ہوں اور پڑھی ہوئی بھی ہے ان ڈیٹیل میں اور قرآن قرآن تو میں روزانہ پڑھتی ہی رہتی ہوں اور کسی آیت کا مطلب جس نے جس نے مجھے متأثر کیا تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے پھر پھر بھگوت گیتا کی ایک ایک ہندی کا جو جو ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا اس میں شری کرشن بولتے ہیں کہ ارجن سے کہ سبھی دھرموں کو تیاگ کر ارتھات آشر کو تیاگ کر کیول میرے شرن میں آؤ میں بھی تمہیں اپنے پاپوں سے مکتی دوں گا اور اس لیے شوق مت کرو پھر اسی قسم کی سمیلر لائنس پر جو ہے تو بائبل میں بولا ہے کہ تو پروسپر تو ایسے قسم کے پرومسز گوڈ نے بنائے ہوئے ہیں بائبل میں بھی تو خیر کوئی کوئی بھی مذہبی کتاب ہمیں مذہب میرا خیال ہے ایک ذاتی عقیدہ ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ انسان اپنے عمل سے زیادہ مسلمان ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے بول سکتے ہیں تو انسان کو اپنے عمل کے اوپر کافی توجہ دینی چاہیے